जय झूलेलाल जी जी बिल्कुलु जी जी बिल्कुलु

अच्छा अच्छा अच्छा

जी जी जी जी जी छो न बिल्कुलु हा तव्हां घणे साले जा आहियो अच्छा त डिलेवरी थींदे मतलबु घणा महीना थिया आहिनि अच्छा छहें महीने ई गुड़िया आहे हा हा त मां इअं पेई चवां की जीअं सुबुह जो उथी पाणि नेराणे जीरो जो पाणी पीअंदा आहियूं तव्हांखे इहो जीरो जो पाणी पीअणु खपे ऐं गरमु पाणी पीअणु खपे ऐं ते तेलु मिर्च मसाला जीअं हूंदा आहिनि गिहु इये खाइण न खपनि जीअं ॿो ओॿारियल हूंदा आहिनि न मुङ चौड़ा इयो बि पाणि खाई सघूं था अन भई जेतिरो थी सघे की तेल खे पाणि अन न खाऊं त सही आहे की जीअं भई फ़ैट वधे न चर्ॿी जेकी हूंदी आहे न उहा वधे न हुन लाइ पाणि तेलु मासाला इन्हनि खे थोरो घटि करे सघूं था ऐं सुबुह जो उथी जीअं एक्ससाइज कंदा आहियूं पाणि कसरत कंदा आहियूं या भई चकर ॾिजे थोरो की जीअं पंहिंजो वज़नु थोरो घटिजे हिन हिसाब सां ऐं खाइण पीअण में थोड़ोक ध्यानु रखिजे घुमी वञण में चकरु हणण में या योगा करिजे

हा जीअं की हुनखे जीअं भई पोषण बि मिले तव्हां मां ऐं तव्हांजो फ़ैट बि न वधे त हुनजे तव्हां मुङ खाई था सघो मुङ बि ताक़त वारा ई हूंदा आहिनि ऐं मुङनि जो पाणी पी था सघो हुन में बि हुनखे फ़ीड बि सुठो ईंदो ऐं तव्हांजी फ़ैट बि न वधंदी गिहु बिहु ऑइल जीअं मसाला बसाला तेल हूंदा आहिनि न उन्हनि खे थोरो भई पाणि घटि करे सघूं ऐं चकर हणंदे एक्ससाइज करण में योगा करण में त कोई प्रॉब्लम न ईंदी हुन में बि पंहिंजो सरीरु घटिजी सघे थो ऐं ॿियों फ़्रूट खाई था सघूं की जीअं फ़्रूट सां चर्ॿी बि न वधे ऐं पाण खे सरीर में ताक़त बि मिले ऐं गुड़िया खे बि पोषण मिले जीअं सूफ़ु आहे सूफ़ु खाओ तव्हां सूफ़ु सभिनी खां सुठो हूंदो आहे रोज़ु हिकिड़ो सूफ़ु खाओ न केलो भई थधि जे मौसम में घटि छो की हूअं थञ ते आहे न त भई थधि जे मौसम में केलो खाओ वरी हुन छोकिरीअ खे बि न सर्दी वर्दी थिए त हिन हिसाब सां सूफ़ु खाओ न न जैतून बि जे बिल्कुलु न जैतून थधि जे मौसम में थधो हूंदो आहे ऐं सुभाणे ॿार खे बि थधि न लॻे इनकरे जैतून त बिल्कुलु न बाक़ी सूफ़ु खाई था सघो सूफ़ु सभिनी खां सुठो हूंदो आहे त हुन हिसाब सां न न न न न पपीते सां मोटा कान थींदा पपीतो बि सुठो आहे पर सूफ़ु अगरि हिकु खाओ था त बिल्कुलु प्रॉब्लम कान थींदी सुठो ई थींदो गुड़िया लाइ जी न जी थोरो सो न नसूसरो गरमु पाणी करे जीरो विझी करे पी छॾिणो ऐं गुड़िया खे भई जीअं थञ अचे हुन लाइ जीरो बि फ़के था सघो शाम जे टाइम ते त हुनखे कोई तकलीफ़ु न ईंदी जी हा कसरत कयो योगा कयो हा हम्म हा हा बिल्कुलु जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु इहो करे करे था सघो हा हा तेल मसालनि वारियूं शयूं न खाइणी बाक़ी ताक़त वारी शयूं खाइणी जीअं फ़ैट बि न वधे ऐं ताक़त बि मिले हम्म हम्म जय झूलेलाल